रणवीर सिंग बंबानी एक्टर काव्या आडवानी एक्टर हितेश नाथानी डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी पी एम एन मलकानी वकील निर्मला गजवानी शोशल वर्कर कृष्ण बंबानी प्रिंसीपल